हेलो नमस्ते बोलिए कौन जी बोलिए कमला जी जी जी बोलिए पूजा जी जी जी अभी किस तरह कि छुट्टी है आप बताइए अभी नवरात्री कि छुट्टी गई है अभी फिर दिवाली कि छुट्टी लग जाएगी और अभी इस्कौड गैड कैम्प भी आने वाले हैं अब कि कि का लौस नहीं होगा क्या पढ़ाई में भी फिर आप बोलेंगे कि आपको कौपी चाहिए फिर उसके लिए किसी कि कौपी दिलवा दीजिए

अच्छा तो देखिए सर इसमें लास्ट में तो आपके बच्चे का ही लौस है मतलब उसी की पढ़ाई का वो होगा जी जी

देखिए अब आप इस तरह से ज़िम्मेदारी ले रही हैं तो ठीक है फिर आप उसके इस्कौड गैड कैम्प का क्या करेंगे जिससे अब चार दिन का कैम्प है आप चार दिन की छुट्टी ले रही हैं तो कम से कम ऐसा कुछ कीजिए कि एक ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप हो उसका

ठीक है आप देखिए मैं तो छुट्टी दे देती हूँ पर अब जिस तरह में उसका लौस होगा पढ़ाई का प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप उसको कवर करवा दें जी जी जी जी जी बिल्कुल बस यही चाहते हैं कि इसका नुक़सान ना हो और उसके बाद फिर ठीक है ठीक है तो आप एप्लिगेसन लिख कर मुझे दे दीजिए भिजवा दीजिए आप आप आप जी जी मैं उस पर सैन कर दूँगी जी जी ठीक है जी कोई बात नहीं